महाराणा प्रताप राजस्थान मेवाड़ जो मज़बूत राजा हूंदो हुओ उन जी हिस्ट्री तमामु गौरवशाली हिस्ट्री हुई जंहिंजो नालो अॼु इतिहास में ॻायो वञे थो हुन खां पोइ शिवाजी महाराज जेको महाराष्ट्रा जो मज़बूत राजा ऐं मराठा सिपैसालार हुओ हुन खां पोइ राजा रंजीत सिंग जेको पंजाब जो राजा हुओ उहो बि तमामु शेरदिल मज़बूत राजा थी गुज़रियो आहे